मूंखे सिलाईअ जो शुरू खां ई शौक़ु हूंदो हुओ त मां युट्यूब चैनल ते हिकु भेण सिलाई सेखारींदी आहे हुनजो रोज़ु चैनल मां ॾिसंदी हुअमि हीअं ॾिसंदे ॾिसंदे मूंखे बि सॼी सिलाई अची वेई उहा भेण कपिड़ो कीअं कटिबो आहे ऐं हुन कपिड़े खे कीअं सिबिबो आहे ऐं मशीन जी साफ़ु सफ़ाई कीअं करिबी आहे ऐं मशीन में कीअं तेलु विझिबो आहे ऐं कपिड़ो कहिड़ो सुठो हूंदो आहे उहा सभु हुन चैनल में उहा ॿुधाईंदी आहे धीरे धीरे हुन चैनल खे ॾिसी ॾिसी मां बि सॼी सिलाई सिखी हुअमि हाणे मां पंहिंजो वॻो ख़ुदि सिबी पाईंदी आहियां जॾहिं मां पंहिंजो वॻो सिबी पातो त मुंहिंजे पासे वारी भेनरूं मूंखे चयनि तूं वॻो किथां सिबायो अथेई तॾहिं मां चयोमांनि की ही वॻो त मां पाणे सिबियो आहे त हुननि चयो ई वॻो त ॾाढो सुठो सिबियो अथई मूंखे बि वॻो सिबी ॾे जॾहिं मां हुननि जो वॻो सिबियो त मां हुननि खे चयो हा भेण मां तव्हांखे वॻो सिबी ॾींदीसांव जॾहिं मां हुननि जो वॻो सिबियो त हुन भेण खे वॻो ॾाढो वणियो ऐं जॾहिं हुनखे वॻो वणियो त पोइ मां सोचो की हाणे मां बि पंहिंजो हिकु चैनल खोले छॾिया तॾहिं मांजो हिकु चैनल खोलियो ऐं हुन चैनल ठाहियो ऐं हुन चैनल में जॾहिं मां बि कपिड़ो कटण ऐं सिबणु ॾेखारियो त अहिड़ा चङा ई माण्हू आहिनि जॾहिं हुन चैनल खे ॾिसींदा आया आहिनि त धीरे धीरे मुंहिंजो बि हिकु चैनल ठही वियो आहे हाणे हुन चैनल खे चङा माण्हू ॾिसींदा आहिनि ऐं ही सभु सिखींदा आहिनि